हैलो भैया नमस्ते महाराज ठीक ठाक ओ बस ठीक यरो महां कोई गड्डी करनी होग होई जाह्ग अच्छा गड्डी ऐ केह्ड़ी ऐ थुआढ़े कश केह्ड़ी केह्ड़ी ऐ अच्छा इं'दा रेट केह् होग इत्थें अंबरसर धोड़ी जाना यरो अच्छा ओह् दूइयै दा सेम गै पौना अच्छा ओह् पंदरां पंंदरां एह् फ्ही ठीक ऐ तां जित्थें अस आखगे उत्थें रोकी ओड़गे ऐ नी अच्छा तुसें आपें जाना जां ड्रैवर भेजना तुसें अच्छा अच्छा पता केह् यरो सोआरी जित्थें आक्खी ओड़दी उत्थे रोकनी पौंदा ना गड्डी केईं लोग नि ना मन्नदे हां भी ओह् ते होर बी बंदे होने मेरे ते फैमिली होई जानी मेरी पैह्ली रोज जाना ते रातीं रुकना ते भी दूए रोज बापस होई जाना उद्धरा ठीक ऐ नी हां में सनाई ओड़नां तुसेंगी कंफर्म करियै ठीक ऐ में सनाई ओड़गा इक दो दिन तुसेंगी चलो ठीक ऐ भी अच्छा